اگر آپ موسم کی بات کریں تو مجھے سب سے زیادہ گھومنے میں ٹہلنے میں اور دوستوں کے ساتھ جانے میں سب سے زیادہ مزہ آتا ہے بارش کے موسم میں کیونکہ بارش کا موسم بہت ہی شاندار ہوتا ہے اس میں نہ گرمی ہوتی ہے نہ بہت سردی ہوتی ہے نہاتے ہوئے گھومتے رہو اور آرام سے ٹہلو اور پانی سے کھیلتے رہو اور لہلاتے ہوئے پیڑوں کی ہوا لہلاتے ہوئے پیڑوں کی ہوا کھاتے رہو وہ بارش کے موسم میں خاص طور سے تب مزہ آتا ہے جب کسی آپ بہت ہی جنگل یا کسی بہت ہی خوبصورت مقام پہ ہوں جہاں پہ آپ کو دیکھنے میں اچھا لگتا ہو تو ایسی جگہ پہ نہانے میں اور ہی مزہ آتا ہے